کوٮٔی کی خبر زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہچانے کے لیے یا تو ہمیں نیوز رپورٹر کو بتانا چاہیے کہ اِس بارے میں یہ خبر کیے ہوئے دعوے یا پھر ہمیں نیوز پیپر کے چھپوانا چاہیے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک خبر پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں اُسے اور اُس کے بارے میں سمجھ سکے ہیں تو ہمیں نیوز پیپر سے ہیلپ لے لینی چاہیے نیوز پیپر میں چھپوا دیں یا پھر ہم ہم میڈیا سے ہیلپ لے سے لے سکتے ہیں کہ وہ اِسے ٹی وی پر دیکھا دے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اِس چیز کے بارے میں جانیں کہ ہمارے دیش میں یا پھر ہمارے کنٹری میں یا پھر پڑھائی سے ریلیٹیڈ کیا چل رہا ہے میرے لیے ایک نیوز تھی جو کہ میرے اسکول سے آئی تھی تو وہ میرے لیے بہت کریٹیو اور افکٹیو تھی اور کہ اُس میں یہ کرنا ہے ایسا بتایا گیا تھا کہ یہ چیز تمہارے لیے امپورٹنٹ میں نے اُسی طریقے سے اپنی تیاری کی تھی ایگزام کی تو میرا ایگزام بہت اچھا گیا تھا تو میرے لیے بہت افکٹیو اور کریٹیو تھا وہ نیوز